आं अन्थाइफोरखौ बुथुमनानै जोबोर मोजां मोनो मानोना अन्थाइफोराबो गोबां गुबुन गाबनि थायो बेफोरखौ बायदिसिना गाब जेन'बा गुफुर गोसोम बेफोरबायदि गाब खालामनानै बा अन्थाइखौनो बुथुमनानै आं बे अन्थाइखौनो गोबां आंनि थाखाय सना बायदि सानो जाय जिनिसखौ नाखि आं बुथुमनानै आंनि थाखाय माबा मोनसे खामानिआव बाहायनो थाखाय दोनथुमो बा आं बै अन्थाइखौ बुथुमनानै बेखौ रं बायदिसिना फुननानै बा आंनि माखासे माबाफोराव साजायनानै दोननो थाखाय आं बेखौनो बुथुमनानै आं आंनि थाखाय जोबोद मोजां मोनो आरो बेखौनो आं सना बायदि बा आंनि थाखाय माबा मोनसे गोनांथार बुस्थु बायदि साननानै आं बेखौनो बुथुमनो मोजां मोनो मानोना आं आंनि थाखाय बेखौ जोबोद बेसेन गोसा होननानै आं साननानै लायो आरो दिनै आं बे अन्थाइ बुथुमबाय बा माबा मोनसे जिनिसखौ बुथुमबाय होनबा बे बुथुमनाय जिनिसखौ आं आंनि थाखाय माबा बेखौ बेसेन गोसा होननानै आं आं दोननाय जायो